जी हाँ हमारे यहाँ उद्योगों के फलने फूलने की एक चल रही है बिजनेस और इसमें सरकार अब बहुत अच्छी मदद कर रही है क्योंकि एक नया बिजनेस है और इसमें नए बिजनेस इसको इसलिए कुछ अलग तरह से तरकसल तरह से लोगों को बताया जा रहा है जो हम लोग अलग तरकसल तरह से लोगों को बताएँगे तो लोग सोचेंगे की ये आटोमेटिक अलग है जब ये अलग है तो लोग चाहेंगे की बहुत अधिक मात्रा में करें और सरकार इसमें समर्थन दे रही है क्योंकि ये क्योंकि बताए जैसे कि ये अलग प्रकार का बिजनेस है और सरकार चाह रही है कि इसको हम अधिक से अधिक पैसा देकर और उसको भारत का नामर वन बिजनेस बना दिया जाए इसलिए हमारा जो सरकार है वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही है और पूर्ण योगदान दे रही है ये समग्री वगैरह है वो कम दामों में दे रही है या देने का प्रयास कर रही है और हमसे जो है उसी दामों को अधिक से अधिक सोच रही है कि लोगों को कम से कम दामों में में बेचा जाए इसलिए हम लोग भी यही सोचेंगे की सरकार जो है हमारे बहुत मदद कर रही है इस काम में